जी हाँ मुझे बिल्कुल लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में युवा पीढ़ी को उपयुक्त जीवन साथी प्राप्त करने में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है सब से पहले बात करें कि ग्रामीण जीवन में उनकी उच्च शिक्षा व्यवस्था नहीं बन पाती है और उच्च उच्च विभिन्न प्रकार के साधन ना होने के कारण उनके शिक्षा में बाधा आती हैं जिस कारण वे उचित रोज़गार नहीं पा पातें जब कि लड़की जो लड़की या लड़का अपने जीवन साथी के रूप में एक अच्छे योग्य स्तर पर जीवन साथी को देखना पसंद करता है वो नहीं चाहता कम शिक्षा का और कम योग्य व्यक्ति उसके जीवन में आए जब कि शेहरी परिवेश अलग है यहाँ पर शिक्षा के साथ एक माहौल होने के कारण लोग एक अच्छे रोज़गार और एक उच्च शिक्षित शिक्षा से युक्त होते हैं जिससे उन्हे जीवन साथी आसानी से मिल जाता है जब कि ग्रामीण परिवेश में ये बहुत मुश्किल से मिल पाता है ये चीज़ें ग्रामीण परिवेश में उच्च शिक्षा ना होने के कारणों उन्हे रोज़गार नहीं मिल पता है जिस कारण जीवन संगिनी या जीवन साथी मिलने में कठिनाई आती है